جب مجھے زیادہ لوگوں کے لیے کھانا بنانا پڑا اس کا تجربہ میرا کافی اچھا رہا اس کو تیز تر بنانے کے لیے میری حکمت عملی یہ رہی کہ میں نے بڑے چولہے کا جو عام طور پر شادی بیاہ کے پروگراموں میں استعمال کرتے ہیں میں نے بھی اسی چولہے کا استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے کھانا پکانا آسان ہو گیا تھا اور جلدی بھی بن گیا تھا اور ساتھ ہی میں نے بڑا پتیلا جو عام طور پر شادی بیاہ میں استعمال کرتے ہیں میں نے بھی اسی پتیلے کا استعمال کیا تھا جس کی بنا پر میرا کام آسان ہو گیا تھا